सासे मोजां आरिमुगिरि जानोबा नोङो गोबां प्रेक्टिसनि गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ माने मोजां सोलों माने फोरोंगिरि आरो मोजां प्रेक्टिस आरो माखासे फरमुलानि गोनांथि जायो बेनिखायनो सासे मोजां आरिमुगिरि जानो थाखाय जोंहा प्रेक्टिस ना प्रेक्टिस आरो फोरोंथाय बेफोरनि थाखाय